कवितेंत सांगतां देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो आदार रे तुका चिंता आमची सगळ्यांची तुका चिंता आमची सगळ्यांची तूं सगळ्यांत भरला रे देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो आदार रे सोबीत सकाळ सुकण्यांचो सोबीत सकाळ सुकण्यांचो शितळ वारें फुलां फळांचो हें सगळें जें सोबीत सुंदर हें सगळें जें सोबीत ही तुजीच माया रे ही तुजीच माया रे देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो आदार रे कोणी राम म्हणटा कोणी कृष्ण म्हणटा कोणी राम म्हणटा कोणी कृष्ण म्हणटा कोणी अल्लाह आनी कोणी जेजू म्हणटा कोणी अल्लाह आनी कोणी जेजू म्हणटा रंग रुपां तुजीं असलीं जायतीं तर रंग रुपां आसलीं तरी जायतीं तर ही तुजीच माया रे ही तुजीच माया रे देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांंचो आदार रे